हम जेछै से बचपनेसँ जेछै से खाना बनाबऽके सीख लेने रही किआकि कतेक बेर एहन जरूरत पड़ै कि हम जइसे कि खाना बनाबऽ पड़ै किआकि घरमे आरो लोग कभी कभी बिजी भऽ जाइत तऽ ओहिके लेल सीख लेलहुँ चूँकि हम एकरा मनसँ सिखलहुँ दिमाग लगाकऽ सिखलहुँ आइयौ कहियौ कहियौ जेछै से बनाबै छी महिना दू महिना कहियौ जे छै से मन भेल तऽ अपन दिमाग लगाकऽ बनेलहुँ लेकिन एकर पेशा बनाबऽके बारेमे कहियौ नहि सोचलहुँ किआकि जेछै से एकर पेशा बनाबऽके लेल जेछै से बड़का होटल मैनेजमेंट करऽ पड़त ओकर बाद होटल मैनेजमेंटसँ करब तखन बड़का होटल सभमे अहाँके चीफ बनब तऽ ओ सभमे बड़ा दिक्कत छै बहुत खर्चो छै तैयारी लेल जेछै से खाना बनाबऽ अपन एबाके चाही किआकि अगर हमरा बनाबऽ आबैया ककरो पर जेछै से निर्भर नहि छी आ ककरो पर निर्भर नहि छी तऽ एहि लेल जेछै से कनिका जेछै से जे अगर स्त्रीलिङ्ग जेछै से ओहो हमरा पर जादा दबाव नहि डालि सकैया कि जे रौबो नहि देखा सकैया किआकि एहिमे जेहै एहिमे जेहै से हमरा किआकि जे हमरा जेहै से जादा केओ अगर देखेबो करत तऽ हमरा अपन बनाबऽ अबैया किआकि अगर ई हमरा बनाबऽ अबैया ताहि लेल जेछै अगर कखनो परिवार इसभ जेछै से घर पर नहियो रहल अकेलो रहैके मौका भेल तऽ हमरा जादा होटलके समान मङ्गाकऽ खाइके नहि पड़त एहिसँ किछु खर्चो बचै छै आओर अपन मन पसन्द चीज हम बनाइके खाइयो सकै छी आओर अगर परिवारोमे एहन सोचलियै तऽ लोक कहलके ईह एहि सभ क्षेत्रमे कहाँ आदमी रोजगार बना सकै छै हँ अपन बनाबऽके आबैके चाही किआकि दोसर पर निर्भर रहनाइ जरूरी नहि छै किआकि ओना तऽ आदमीके जीवनमे जेछै से कतेक बेर एहन स्थिति अबै छै कि आदमीके बनाबऽ पड़ै छै लेकिन हमरा ई बनाबऽसँ कोनो दिक्कत नहि अछि किआकि कहियौ कहियौ आदमी खुद बना लै छै